ویسے تو ہر لڑكیوں كو شوق ہوتا ہے كھانا بنانے كا میں نے بھی بہت سارے كھانے بنائے ہیں اور میں عام طور پر اپنے گھر پہ كھانا بناتی رہتی ہوں پہلی بار جب میں كھانا بنا رہی تھی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا كہ میں كیسے بناؤں گی كیوں كہ مجھے كچھ نہیں آتا تھا كیوں كہ چولہا چولہا جلانا ہے كیسے چولہا جلانا ہے یا پھر كیسے چاول بنانے ہیں یا سالن تیار كرنا ہے ان ساری چیزوں كو كرنا بہت مشكل لگ رہا تھا لیكن پھر میری بڑی بہن تھیں جنہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں كرنا سیكھائیں میں پہلی بار ڈر رہی تھی كہ اتنی كتنی مقدار میں پانی ركھنا ہے چاول كے لیے یا پھر سالن میں كیسے كیسے پیاز كاٹتے ہیں مرچی كاٹتے ہیں ان ساری چیزوں كو مجھے اس اس دن سكھایا گیا تھا سكھایا گیا تھا میری امی نے اور میری بڑی بہن نے مل كر كے دونوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے بتایا تو اس دن میں جب كھانا بنائی تو نمک تھوڑا سا زیادہ پڑ گیا تھا مے میرے سے جس كا مجھے آج بھی یاد ہے تو پہلی بار میں عام طور پر ایسا عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے كہ كچھ نہ كچھ آپ كو كمی دیكھنے كو ملتی ہے ان ساری چیزوں كو كرتے كرتے میں آسانی سے سمجھ گئی كہ كیسے كھانا بنایا جاتا ہے اور كیسے چیزیں تیار كی جاتی ہیں اور اب تو میں اس كا اس كام میں ماہر ہو گئی ہوں